हमारे राजस्थान में लोगों के दैनिक जीवन की कला और सिल्प की बात करें तो हमारे यहाँ ऐसे कई कार्य ऐसे कई व्यवसाय है जो खास करके हमारे राजस्थान में किए जाते हैं जिनमें से प्रमुख हैं बांधने का कार्य सांफो का कार्य मोजड़ी का कार्य लहरिये का कार्य ये सभी हैंडीक्राफ्ट का देख लो ये सभी हमारे राजस्थान में मुख्यतः किए जाते हैं और जहाँ तक बात करें बांधनी राजपूती पोशाकें तो यह और घर में यह काम चलते रहते हैं खास करके छिपा जाति के लोग हमारे जोधपुर में यह काम करते हैं और उनके डेली रूटीन में यही चलता रहता है बस पूरा उनका व्यवसाय यही है और ये काम चलता रहता है कुछ लोग होते हैं जो साफों का काम करते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो राजपूती पोशोके बनाने का काम करते हैं सिल्प की ऐसी कोई जोधपुर की कसीदाकारी है जो मोजड़ी के ऊपर है सेरवानी के ऊपर है जोधपुर के मतलब साफे हैं ओड़ने होते हैं जिनके ऊपर कसीदाकारी एंड हैंडीक्राफ्ट हैन्डवर्क का प्रचलन है ये हमारे राजस्थान में किए जाते हैं और ऐसे बहुत सारे उत्सव और रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये लोग अपने काम को मैनेज करते हैं और लगातार जारी रखते हैं तो यह हमारे राजस्थान के लोगों की दैनिक जीवन है जो आपने काम व्यवसाय को ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि ये सब जो मैंने बताए थे वह मुख्य तो हमारे राजस्थान के कार्य है तो यह लोगों का एक पेशा हो गया इनके साथ ही अपने दैनिक जीवन में भी थोड़ा सा टाइम निकालते हैं उत्सवों के लिए रोजमर्रा के लिए लेकिन बिजनेस इनका पहला पॉइंट रहता है